میری سبزی والے سے بات ہو رہی ہے اکچولی مجھے کچھ سبزی منگوانا تھا گاجر ٹماٹر اور آلو ٹماٹر ایک کلو اور آلو بھی ایک کلو اور گاجر پیک ہونے چاہیے اینڈ پیاز اور مٹر پیاز مٹر فریش ہونے چاہیے اور پیاز کتنے روپئے کلو ہے مٹر کتنے روپئے کلو ہے آپ بتا دیجئے اچھا ٹھیک ہے میں بول رہی ہوں گاجر اچھا ٹھیک ہے اور ٹماٹر ٹماٹر ایک کلو چاہئے مجھے او اچھا کچھ ریٹ کم نہیں ہوگا آپ کم کر کے بھی تو دے سکتے ہیں میں اتنا ساری چیز منگوا رہی ہوں اتنا بھی مہنگا نہیں آ رہا ہے منڈی سے خیر خیر چھوڑیں اور یہ آلو ایک کلو آلو بھی ایک کلو چاہئے مجھے اور پیاز او کے او کے اور آنین نا میرے کو آنین بھی ایک کلو چاہیے اور جو مٹر ہے نا وہ میرے کو فریش چاہئے پورے تازہ سبزی نہیں نہیں کوئی سا جو ہے سبزی والے کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی خراب دے دیتے ہیں میں بھیجتی ہوں یہاں پہ لینے کے لیے ہاں تازی چاہیے ایسی بولتے ہیں سبزی والے ہاں ٹھیک ہے فریش اوکے اور کچھ پیسے کم کر لیجیے اتنی ساری چیز میں نے خریدی ہے اوکے اوکے ٹھیک تھینک یو